नमस्ते हम आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहते थे साहब क्या क्या आपको चाहिए काग़जात हमसे जी आधार और पहचान पत्र दोनों अलग अलग होते हैं साहब फिर वो तो बना ही नहीं है बाबूजी हमारा तो निवास तो बनवाना पड़ेगा निवास तो बना नहीं है नहीं तो वो सभासद से मोहर लगवा लें ना कि हम यहाँ रहते हैं है हमारे गाँव और शहर के बीच में पड़ता है एक इलाका वो कहलाते तो कभी कभी नगरपालिका है कोई कोई कहता है कि प्रधानी लगती है दोनों लगते हैं बाबूजी हियाँ लिखवा लें कि हमारा नाम वैभव सक्सेना हम यहाँ से जन्म से रह रहे हैं यहाँ पर अपनी पैदाइशी से यहीं पे रह रहे हैं अरे बाबूजी उसमें तो बहुत समय लगेगा हम वो खाता खुलवाना नहीं बाबूजी खाता खुलवाना बहुत समय लगेगा तो उसमें अब तो मोदी जी बता रहे थे कि आधार मोदी जी बताते हैं कि खाली आधार ले के जाओ खाता खुलवाओ और आप तो मार काग़ज अरे पैन कार्ड हम लोगों पैन पैन कार्ड क्या होता है बाबूजी कौन सी कार कौन सी कार कार नहीं है ट्रैक्टर है हमारे हियाँ हाँ आई ए वन नहीं मारुति की कारें है आती हैं नहीं तो आवास के लिए तो आधार है हमारे पास तो उसके अलावा और क्या चाहिए होता है नमस्ते